मुंबई विकास त तमामु घणो करे रही आहे पर इन में तमामु घणियूं चुनौतियूं पाण अची रहियूं आहिनि सभिनि खां वॾी चुनौती त आहे ट्रैफिक जंहिंखे सम्भालणु ॾाढो मुश्किलु आहे ऐं इन करे तमामु घणा क़दमु खयां विया हुआ जे जीअं त रस्ता वॾा करिणा आहिनि मोनो रेल मेट्रो रेल जा कमु हली रहिया आहिनि पर उन्हनि कमनि जे करे अञा ट्रैफिक वधी वई आहे माण्हुनि खे किथे पहुचणो हुजे त ॿ कलाक अॻु निकिरणो थो पवे थो त रस्तनि जी हालति ठीकु करणु खपे हिननि खे ऐं इहो सभु कमु एम एल ए आमदार ई करे सघंदो आहे